اترپردیش میں لوگ تہذیبی روایات کو یا تہواروں کے ذریعے اور فنکشن کے ذریعے یاد کرتے ہیں برقرار رکھتے ہیں جیسے کہ عید بقر عید دیوالی ہولی گنیش چتور چترتی یہ تیوہار پہلے سے ہی چلے آ رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی ان تیوہاروں کو آگے برقرار رکھیں گے ہر ہر تیوہار پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور وہی روایتیں دوہرائی جا رہی ہیں اس لیے ہم بھی یہ تیوہار ایسے ہی مناتے ہیں اور پرانے کھیلوں کو بھی ایسے ہی انجوائے کرتے ہیں